گڈ مارننگ سر لیپ ٹاپ ٹھیک کرنے والے آپ بول رہے ہیں کیا سر میں ایچ پی کا لیپ ٹاپ لیا ہوں چھ مہینہ پہلے یہ ہینگ بہت کر رہا ہے جی اس کو بنوانا ہے یہ ہینگ بہت زیادہ کر رہا ہے ہاں لیپ ٹاپ لایا ہوں میں یہ رکھا ہوا ہے دیکھیے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر کتنا ٹائم لگ جائے گا ٹھیک ہے سر ذرا دیکھ لیجیے جانتے ہیں نا ہم لوگوں کا آفس کا کام رہتا ہے جی اس کے بغیر کام نہیں ہو پائے گا بہت بہت شکریہ سر دیکھیے نا بہت مہربانی ہوگی بہت دقت ہوتی ہے ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ آپ کا